شاہجہانپور کی ترقی اور نشو و نما کے لحاظ سے بہت سے اہم چیلنجز ہیں جن میں سے اہم چیلنج پانی اور پولوشن کا ہے اسی اعتبار سے یہاں کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور ان تمام چیلنجز کو حل کرنے کی ضرورت ہے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے بنیادی کام یہاں کی سڑکوں کو جلد از جلد بنانے کی ضرورت ہے